नवजात नवेशी शिशूअ देखभाल करण लाइ हुन खे टाइम टाइम ते रोटी खाराइणु सुठो खीरु पीआरणु खपे अने टाइम टाइम ते हुन खे डॉक्टर सां चेक कराइणु खपे नवजात नवेशिअत जूं टाइम ते टिका करणु कराइणु खपे असांजे पासे वारे खे अञा हाणे जे नवजात शिशू आयो आहे हुननि जो मां देखभाल कंदी आहियां नवजात नवेशी खे सुठी गुणवंता वारो घास खाराइणु खपे जीअं हूअ जल्दी हैल्दी थी वञे जल्दी परी पकव थी वञे नवजात नवेशी हाथ से नवजात नवेशी खे खीरु पीआरणु खपे सुठो गुणवंता वारो असांजे पासे वारनि जेकॾहिं हुन खे नवजात नवेशी खे ॿधी छॾींदा आहिनि ॾोरी साथ मां हुन खे वञी खोले ईंदी आहियां मूंखे अॼु जी गांयुनि जा बछड़ा ॾाढा वणंदा आहिनि नवजात नवेशी जो देखभाल करणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे हुओ